हॅलो राजेंदर भावा कसो आसा तूं आसा मरे बरो कसो किरें खंय काम करता सध्या

ओके आनी गोवरमँट जॉब तो ओके ओके आनी म्हाका मरे सध्या वॅकंसी आसा जाल्यार चॅक करपाक जाय आसली गोवा गवरमँट पब्लीक सॅक्टर कमिशनान आसा

ओके आनी म्हाका मरे एल डी सीक एप्लाय करपाक जाय आसले सो तजो प्रॉसिजर कसो कशें कितें एप्लाय करपाक खंय एग्जामी दिवप मात्शे प्लिज सांग मरे डिटेलान

ओके धा वॅकांट आयला सो हांव मरे एल डी सी पॉस्टाक एप्लाय करता आनी तेजे सगळे जे डॉक्यूमँट्स आसा ते बीन सगळें हांव हाडून तुका दिता ऑके आनी एग्जाम मागीर खंय ऑके ओके आनी शॉर्टलिस्टींग कशें कितें तेंचो प्रोसिजर कसो आसता शॉर्टलिस्टांतलो इंटरवीवाक कसो पावतलो हांव

ओके आनी सिलॅक्ट जाता रे चांसीज बीन आसा काय फावोर बीन मारचो पडटा गोरमे एम एल ए चो मिनीस्टरांचो म्हणजे तेंका पयशे बीन घालचेत पडटा तर ओके बरें हांव एप्लाय करता तर बरें थँक्यू मेळ्ळ्या तर केन्नाय ओके चल बरें